भारतीय समाजांत धर्माक म्हत्वाची सुवात आसा भारत हो एक भहू धर्मीक देश थंय हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सीख बौद्ध जैन फारसी आनी हे जात्रेचे लोकांचे अनुयी एकठांय रावतात धर्माच्या समाज धर्माचो समाजाचे सकारना सकारम तशेंच वायट परिणाम जावंक शकता पूण एकवटांत विविधताय ही संक संकळपा संकलपना भारतीय परंपरेंत उरल्या धर्माची भुमिका हेर धर्मांतली आवड आनी नागरी नागरीत एकवट तेकोन दवरपा खातीर कितें करपाक जाय हाचे विशीं सकयल सविस्टर चर्चा केल्या एक भारतीय समाजाक धर्माची भुमिका संस्कृती अस्मिताय आनी परंपरा धर्म भारतीय समाजांत सांस्कृतीक अस्मिताय दिता वेगवेगळे धर्म उत्सव धर्म उत्सव उत्सव परंपरा काली रिती हांगा म्हत्व दितात देखीक दिवाळी रमजाम नातळ गोरुपूर्व हे वेगवेगळ्या धर्माचे उत्सव आसूं ते समाजाची विविध विविधताय फ्रम करता समृध्द करतात समृध्द करतात नितीक आनी अत्याधुनीक मूल्य धर्म मना शा मेदी नवतकी आनी बरी वागणूक शिकयता सत्य अहिंसा दया मोग आनी समता ही मूल्य धर्मान धर्मांतल्यान शिकतात देखीक बूम बौद्ध धर्म हयशेचो उपदेज आसा जाल्यार इस इस्लाम धर्म जान धर्मेचो भर दिता समुद एक गो समुदाय एक एक चार सांबाळपाक धर्म मनशाक एकठांय डायट आनी सामू सामुहितेची भावना दिला देवळां मशिती इगर्दी गुरू देवारचो पेघ फक्त पुजे खातीर न्हय तर समुदाय एक एकात्मातेचो प्रसार करपा खातीर करतात घ शिक्षण आनी सेवा धर्माच्या संस्था आनी श्रद्धा आदारीत शाळा महाविद्यालयां समाज सेवा शिक्षण आनी भलायकी ह्या मळार म्हत्वाची भुमिका करतात देखीक क्रिस्तांव मिशनरी हॉस्पिटल आनी गुरूदाले लंगर ही ह्याची बरीच उदारना आत्म आध्यात्मीक समाधान संकश्टाच्या काळांत धर्म मनशाक मानसीक आनी भावनीक आदार दिता प्रार्थना ध्यान विधी हांगा लागून कठीण काळांत लोकांक धेर मेळटा दोन तुका हे धर्माक कितें आवडटा हिंदू धर्माचो समेश हिंदू धर्मांतल्या विविधतेक लागून दर एका व्यक्तीक आपलो मार्ग वेतपाचो अधिकार आसा अशें शिकयता योग वेद आयुर्वेद आनी ध्यान भारताचो न्हय तर संसार भर लोकप्रीय आसात इस्लामी सेवा आनी एकवट इस्लाम धर्मातान आनी जमातीचे नमाज हाचेर भर दिला रमजनाथ उपास आनी दान धर्म हो आदीश खूब प्रेरणादायी आसा क्रिस्तांव धर्माचो मोग आनी सेवा क्रिस्तांवचो मोग आनी दान ही क्रिस्तांव धर्माची खालसेलेपणां शाळा हॉस्पिटल आनी अनाराथन क्रिस्तांव धर्माच्या योगदान खूब आवडटा सीख धर्माचो त्याग आनी सेवा सीख धर्म धर्मांत सेवा आनी क्षमता हाचेर बरयला गुरू दवारात फुकट अन्य सेवा हो एक आग्रज उपक्रम हयशा आनी बौध्द धर्मा शांतता बौध्द धर्माचो अहिशेचो संस संदेश आनी ध्यानाचो मार्ग मानसीक शांती खातीर खूब उपयोगी पडटा जैन धर्माची अस्कृताय जैन धर्मांत अहिंसा उप आपरही ग्रह आनी पर्यावरणाचेर भर दिला जैन धर्माची पर्यावरण संरक्षणाची पद्द पेणादक आसा एकवट तिकेवान दवरपा खातीर नागरीक नागरीकाय तें करचें साह ताईश तयी शुनताय द देर एकाक नागरिकाक दुसऱ्याच्या धर्माक मान दिवचो धर्म वेगळो आसलो तरी आमचें मानसीकपण एकूच आसा हें आमी लक्षां दवरपाक जाय धर्म निरेशिकता भारताचे सवाय धर्म निरेपाचेचो माय आप आपणा आप आप आप देखून धर्माचेर आदारून जावपी भेदभाव सगळ्यांक सगळ्यांक टा टाळून एकमेकाक सामान वागडून दिवची समाजीक एक चाराक चालना दिवपाक एक तराची भावनां निर्माण करपा खातीर उत्सव उत्सव भा भौशीक कार्यकळी सगळ्यांनी वांटून घेवंक जाय देखीक दिवाळेंत सगळ्या धर्मांतले लोक रांगोळी एकठांय काडतात रमजान इस्थ पार्टीक शिक्षण आनी जागृताय धर्माचे आदार आदारल्या श्रुतीचे विचार पयस करपा खातीर योग्य शिक्षण म्हत्वाचें धार्मीक सही शुनताय शाळांनी आनी महाविद्यालयांनी शिकोवपाची